वेगवेगळ्या रुतू प्रमाण झाडा खातीर तशे तरेची जतनाय घेवपा पडटा तशी जर जतनाय घेतली जाल्यार झाडां जीं आसा सुरक्षीत वाडोवंक शकतात पावसाच्या दिसांनी झाडाच्या मुळांत उदक सांचून उरपाक जायना म्हूण तें उदक वचपा खातीर वाट करपाची सांचून उदक उरलें जाल्यार ताचीं मुळां जीं आसा कुसपाचो खूब चांस आसा म्हणटकूच तें उदक वचपा खातीर वाट करपाक जाय उपरांत जें आसा तातूंत मुळाचेर सावळ घालप जेणे करून तें झाड जें आसा बरे बरे तरेन वाडोवंक शकतलें गरमेच्या दिसांनी उदक जाय पडटा वेळाच्या वेळार उदक घालप नाजाल्यार तीं तें झाड जें आसा मरपाची शक्यता आसा वेळाच्या वेळार उदक मेळना जाल्यार तें बावूंक शकता मरोंक मरूंक लेगीत शकता म्हणटकूच वेळाच्या वेळार त्या झाडाक उदक घालप अशे तरेचे पुराय वर्स बर जशे रुतू बदलता तशे तरेन जे आसा त्या झाडाची काळजी घेवपाक जाय